کھیل لوگوں کے لیے تناؤ سے نجات اور خوش گوار آؤٹلیٹ فراہم کرنے کے چند اہم طریقے یہ ہیں جسمانی سرگرمی کھیل جسمانی سرگرمی فراہم کرتا ہے جو تناؤ کم کرنے اور خوشی کی سطح بڑھانے میں مددگار ثابت ہوتا ہے ورزش کے دوران نامی ہارمونز خارج ہوتے ہیں جو موڈ کو بہتر بناتے ہیں سماجی تعامل ٹیم یا گروپ کھیلوں میں شریک ہونا لوگوں کو دوسرے کے ساتھ جڑنے کا موقع فراہم کرتا ہے جس سے سماجی تعلقات مضبوط ہوتے ہیں اور ذہنی سکون ملتا ہے فکری توجہ کھیل میں حصہ لینے سے دماغ کی وجہ توجہ کسی خاص عمل پر مرکوز ہوتی ہے جس سے روزمرہ کی مشکلات اور فکر کو بھلایا جا سکتا ہے خود اعتمادی کھیل میں کامیابی اور مہارت حاصل کرنا خود اعتمادی کو بڑھاتا ہے جو تناؤ کو کم کرنے میں مددگار ہوتا ہے تفریح اور لطف کھیل اکثر تفریح اور خوشی کا ذریعہ بنتے ہیں جو عام زندگی کے مسائل سے وقتی طور پر فرار کا موقع فراہم کرتے ہیں یہ تمام عوامل مل کر کھیل کو ایک مؤثر ذریعہ بناتے ہیں جو ذہنی اور جسمانی سکون فراہم کرتا ہے